हेलो की हाल समाचार ठीक छै केहन पढ़ाइ लिखाइ चलै छै बढ़िआँ चलै छै हँ चलू कहै छै शिक्षा केहन चलैए एखन सभकिछु बढ़िआँ छै अच्छा पढ़ाइ लिखाइ तऽ ओना बढ़िआँ हेबाके चाही जे बात छै हँ हँ हँ हँ हँ बाल बच्चा सभकेँ लोक की कहै छै अहाँकेँ बढ़िआँसँ लोककेँ पढ़ेबाक चाही जे बात छै किआक तऽ शुरूसँ फेर बच्चा अहाँके पढ़ाइ लिखाइमे जे मस्त रहल ओ आगाँ जाए कऽ किछु ने किछु कयलक ओना की कहै छै बच्चाकेँ नहि पढ़ेलक तऽ किछु नहि केलक हँ हँ गार्जियन गार्जियनके जे छै से अहाँकेँ जे छै से बढ़िआँसँ जे गार्जियन जे बढ़िआँसँ मजबूतसँ पढ़ेलक ओ बच्चा आगाँ जा कऽ किछु ने किछु केलक आ जे नहि गार्जियन ध्यान देलक ओ अहाँके बढ़िआँसँ नहि पढ़ाइ केलक ताहि दुआरे हरेक गार्जियनके रहबाक चाही जे बढ़िआँसँ बढ़िआँ पढ़ाइ करबाक चाही बच्चा गार्जियनपर गार्जियनके गाइडेंस करबाक चाही जाहिसँ अहाँके बच्चा आगाँ जाय किछु ने किछु करय की होइ छै हँ हँ हँ तऽ पढ़ल लिखल रहै छै तऽ बढ़िआँ होइ छै आगाँ जा कऽ किछु ने किछु केलक तऽ माँ बापके नाम रौशन केलक उएह होइ छै ने हँ हँ हँ हरेक गार्जियनके इच्छा ई हरेक गार्जियनके इच्छा तऽ इएह रहै छै जे अपन बच्चाकेँ कहुना कहुना हम जे छै से जेना तेना कए कए कऽ कष्टो काटि कऽ जे छै से हम आगाँ बढ़ाबी ठीक छै हँ हँ तकर बाद अपन बच्चा पढ़लक तऽ तऽ ओ अपन माय बापके नाम रौशन केलक इएह होइ छै तऽ हाल समाचार ठीक छै ओ चलू आओर सभ समय तऽ एखन भए रहल छै आओर हँ समय साल बहुत खराबे छै ठंडा मौसम छै ताहि दुआरे अपन जेना तेना कए कऽ बच्चासभके ध्यान रखबै पढ़ाइ लिखाइ करवेबै ईसभ शिक्षा विभाग सरकार तऽ कहने छथिन जे ठंडा इसकुल बन्द कऽ देने छै हँ तकर बादो अपन बच्चाकेँ घरपर बढ़िआँसँ लोककेँ पढ़ेबाक चाही जाहिसँ की हेतै बच्चा गाइडेंस रहल तऽ अपन ओ आगाँ बढ़लक नहि पढ़ेलक तऽ अपन बच्चा कमजोर भऽ जाइ छै ताहि दुआरे गार्जियनकेँ नियम रहबाक चाही जे बच्चा कहुना कए कऽ हमर पढ़य की होइ छै आब लोक बहुत आदमी जे छै इसकूलमे छुट्टी भऽ गेल लोग छोड़ि देलक छोड़बाक नहि चाही छोड़लासँ अहाँके बच्चाके गाइडेंस बिगड़ि जाइ छै हँ हँ गाइडेंस बिगड़ि जाइ छै एहिसँ हँ हँ गाइडेंस नहि बिगड़बाक चाही जे गाइडेंस बिगड़लापर परेशानी बच्चाके अपने आप अहाँके आदमीके परेशानी भऽ जाइ छै ताहि दुआरे जे छै से अहाँकेँ ई समस्या दिक्कत भऽ जाइ छै हँ हँ ठीक छै चलू तखन तऽ ठीक छै रखै छी तखन